हमरा आरके राखी पर्व बिहारमे करै छियै जाइ छियै अपन भायकेँ राखी बान्है लए बहुत धूमधामसँ एकदम भायकेँ राखी बान्है छियै आरती करै छियै पूजा करै छियै भायकेँ राखी बान्है छियै मिठाइ खिलबै छियै तब बिहारमे चौड़चन पर्व होइ छै भादवमे भादवमे चौड़चन पर्व होइ छै तीज होइ छै सभ पर्व ठीक बढ़िआँ छै भगवानके अथि चौठ होइ छै चौठकेँ तऽ छाँछी दही पौड़ल जाइ छै दही सभ फल लए कऽ छठिमे अथि चौड़चनमे पूजा होइ छै साँझकेँ चन्द्र भगवानकेँ हाथ उठबै छियै तब सभ हाथ उठाय कऽ तब उठाय कऽ तब सभ अरघ दै छै अरघ दए कऽ पूजा कए कऽ तब सभ अपन प्रसाद वितरण करै छियै तब आबै छै दुर्गा पूजा दुर्गो पूजोमे नवरात्रि करै छियै नवरात्रि कए कऽ तब पूजा दशहरा लागै छै दशहरा पूजा मनबै छियै पूजा तब दिवाली आबै छै दिवालीमे सभ घर दुआरि साफ सुथरा एकदम करि कऽ दिवाली मनबै छियै तब छठि होइ छै दिवाली मनाय कऽ छठि होइ छै छठिमे खरना करै छियै खरना कए कऽ एकदम अपन खरना करलहुँ तब जाय कऽ सभ फल उल कीनि कऽ छठि भगवानकेँ सुर्य भगावानके छठि मनबै छियै छठिमे एकदम धूमधामके साथ एकदम पोखरिपर सजाय कऽ एकदम सभ मिलि कऽ ग्रामीण एकदम सभ गाँवके सभ अपना दौरा उठाय कऽ अपन बाल बच्चाके साथ सभ छठि मनबै छी छठि करै छी पूजा करै छियै सभ सूर्य भगवानकेँ सँझुका अरघ करै छियै सँझुका अरघ भोरके अरघ करै छियै एकदम धूमधामसँ सभ कोइ छठि भगवानके पूजा करै छियै बहुत छठि भगवानमे शक्ति छै सूर्य भगवान सभ भगवानके पूजा करै छियै जाइ छै सभ कोइ मिलि कऽ करि कऽ सभ अपन अपन पूजा भए जाइ छै घर आबै छी सभकेँ प्रसाद वितरण होइ छै आ खाइ छै सभ प्रसाद बहुत धूमधामसँ बिहारमे छठि मनायल जाइ छै बहुत धूमधामसँ सभ बाहरो रहै छै तऽ गाँव आबै छै पूजा करय लए बहुत अच्छासँ धूमधामसँ छठि मनायल जाइ छै दिवाली छठि हिन्दूके पर्व छियै एकदम बहुत बढ़िआँ पर्व छियै नेमान होइ छै अगहन होइ छै धान अर होइ छै नेमान करल जाइ छै नेमानमे चूड़ा चक्की दूध लाइ मुरहीसभ तिला सङ्क्रान्ति होइ छै ओहिमे लाइ मुरही चढ़बै छै नेमान होइ छै सभ चढ़ायल जाइ छै सभ बहुत धूमधामसँ बिहारमे पूजा होइ छै बहुत बढ़िआँ करल जाइ छै स् सभ कोइ मिलि कऽ करै छै एकदम बढ़िआँ बिहारमे पूजा बिहारके नामी छठि छी सभ पूजासभ ठीके रहै छै सभ पूजा हमरा आरकेँ बहुत अच्छा लागै छै बहुत अच्छा लागै छै पूजा करयमे सभ बाल बच्चा ई जा कऽ पूजा करै छी देखयमे इसभ एकदम भगवानके पूजा सगरे बहुत अच्छा लागै छै एकदम मन्दिरो जायमे पूजो करयमे बहुत बढ़िआँ पूजा करै छी पूजा करि कऽ करै छी बहुत अच्छा सभ कोइ मिलि जुलि कऽ करै छी समाजमे सभसँ मिलि जुलि कऽ रहै छी सभके सही भावना सही विचार सभके गलत अपना सभसँ मिलि जुलि रहै छियै सभसँ प्रेमसँ सभसँ बोलै छी सभकेँ कहै छियै कि पूजा पाठमे सभ कोइ मिलि कऽ करह इ सभकोइ पूजा करह सभके अच्छा ढङ्गसँ सभ कोइ करह सभ करै छी बाल बच्चाकेँ नीक भाषा सिखबै छी समयके अनुसार बच्चा आरकेँ नाश्ता करि कऽ इसकुल भेजै छी इसकुलमे बच्चा आर जाइ छै पढ़ै छै इसकुलसँ बच्चो आरकेँ समयके अनुसार इसकुल जायमे समयके अनुसार अबै छै ठीक छै